بورچکھانے میں بجلی کے آلات کھانا پکانے اور دیگر کاموں میں مدد دیتے ہیں جیسے کہ مکسر گرینڈر مشین اوونون گیس سلینڈر وغیرہ ان آلات کے بغیر کھانا بنانا کافی مشکل پڑ جاتا ہے اگر کوئی اعلیٰ خراب ہو جائے یا قابل استعمال نہ ہو تو بہت دشواری ہوتی ہے پرانے اور نئے تجربے میں بہت فرقات ہے جدید آلات وقت کی بچت کرتے ہیں پرانے زمانے میں ہاتھ سے پیسنا یا لکڑی کی آکھ پر لکنا آم تھا اب اوون اور گیس سلنڈر نے آسانی پیدا کر دی ہے اگر مکسر یا گرینڈر خراب ہو جائے تو مسئلہ مصالحہ پیسنا پڑا مشکل پڑیا تھا اوونین نہ ہو تو بیکنگ یا گڑھنک ممکن نہیں